تو سائیکالوجسٹ سے بات ہو رہی ہے ہیلو سائیکالوجسٹ سے بات ہو رہی ہے جی ڈاکٹر صاحب اصل جو ہوتے ہیں نا ہمارے سر میں جو ہے نا بہت زیادہ درد رہتا ہے درد رہتا ہے اور عجیب طرح کا لگتا ہے آٹومیٹک چکر آنے لگتا ہے جی سر نیند بھی پورا کمپلیٹ کرتے ہیں مطلب جب تھوڑا زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ چکر آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ گر جائیں گے کمزوری ٹائپ کا لگتا ہے سر جی سر پتا کہ سر آپ کتنے دیر تک کھولے رہے مطلب کہ آنا ہے تو پھر اس کے بعد مطلب کوئی ایسا پروبلم ہے جو سر بیمار زیادہ میرے اندر سر سر درد کرنے کا اصل میں ریزن سر کیا ہے نیند بھی تھوڑا کمپلیٹ سر عجیب ٹائپ کا فیل ہوتا ہے جی سر جی یہ سر زیادہ پروبلم نہیں ہے نا سر سر آپ کا کتنے بجے تک بولے کھولیں رہتے ہیں دس بجے سے لے کے کتنے بجے تک سر تو سر میں کتنے بجے کل میں سر جو ہے لگ بھگ بارہ بج کے پچاس مطلب ایک بجے تک سر میں آ جاؤں گا جی سر جی سر بہت زیادہ تھینک یو سر جی سر پروبلم میں ہیں ٹھیک ہے سر شکریہ سر بتانے کے لیے